बिहारमे बहुत तरहकेँ जे छै से पर्यटक घुमै छथि जेनाकि पैदल यात्रा वाला छै ट्रेकिंग कऽ सकैया बहुत गोटा पक्षी देखबाक वास्ते जे घुमै फिरै छै बर्ड वाचिंग बोटिंग फिशिंग चाहे वाटर पार्क हो बोटिंग हो या पार्किंग हो ई सब एहि तरहकेँ लेल बहुत एहन जे छै से छै